बाइक जे शुरू कएने रहौँ चलेनाइ तऽ विशेष तऽ नहि अबै छलै दोसर आदमीसँ माँगि माँगिकऽ जे छै से सिखलहुँ हमरा घरके बगलमे एगो सुभाष नामके लड़का छै तकरे पप्पाके जे छै से गाड़ी छलै ओकरा गाड़ीमे जे छै से धोइओके बहाने जे छै से निकालै छलहुँ गाड़ीके गाड़ीके निकालिकऽ ओहिमे तेल ओल डलाकऽ धोइ धाइ दै छलिए तहन हमरा सभके कनि दूर एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर चलबैलए दै छलथि तऽ नहि अबै छलै तऽ हमसभ तऽ केलहुँ कोशिश केलहुँ गिरलहुँ पड़लहुँ खसलहुँ लेकिन कि करब केनाहिओ कऽ कऽ सिखलहुँ जब सिखैके टाइम आएल रहै तखन जे छै से जे छै से जेबीमे पइसा नहि कोनो आमदनी नहि जे गाड़िओमे तेलो देतिए तऽ दोसरेसँ माँगि माँगिकऽ जे छै से गाड़ी सिखलहुँ चलेनाइ आओर एक बेर तऽ जे छै से गाड़ी गिरिओ पड़ल रहौँ तऽ गाड़ी हाथो टुटि गेल लेकिन ठीक तीक भऽ गेल बादमे जे छै से जहन सिखलहुँ तऽ ओहि गाड़ी सिखै समयमे जे छै से बहुत परेशानी भेल लेकिन कि अपन गाड़ी रहै नहि जे डेली सीखि लेतहुँ तऽ दोसर आदमीसँ जे माँगिकऽ जाइ छलहुँ तऽ ओकर जे छै से धानके बोरा जे छै से पहुँचा जहन दै छलिए तहन ओसभ जे छै से हमरा सभके चलबैलए दै छलै ओ कहै छलै जे ओतऽ जँ ककरो भी कोनो काज होइतै तऽ कहितोँ भाइजी एना एना चाभी दिऔ हम कऽ दै छी गाड़ी चलबैके दुआरे बस हम ओतेक आदमी जे छै से ओकरा जे छै से अथी केलहुँ जे खाली एहिमे जे छै से अथी ककरो पूरा गाममे ककरो कोनो काज होइ छलै तऽ भाइजी चाभी दिऔ हम कऽ दै छी अहाँके काम ककरो दवाइ आननाइ छलै तऽ हमसभ जे छै से आनि दै छलिए ककरो गोट्टी आननाइ छलै ककरो धानके बोरा आननाइ रहै ककरो चाउर आननाइ रहै ककरो किछु आननाइ रहै ककरो पालीसँ घनश्यामपुर लऽ जेनाइ छलै या एतऽसँ दरभङ्गे जेनाइ छलै तऽ किछु भी कऽ कऽ हमसभ जे छै से गाड़ी चलबैके दुआरे सिखै जेनाहि भी केनाहिओ भी सीखि जेबै ताहि दुआरे जे छै से हमसभ माँगिकऽ जे छै से चलबै छलहुँ आओर चलबै टाइममे जे छै से बहुत आदमी बाजितो छलै जे एतबी छोट उम्रसँ किएक चलबै छी किएक करै छी ई ओ लेकिन एगो सिखैके जे जुनून होइ छै से हम जे छै से सिखलहुँ आओर कोशिश केलहुँ जे पूरा बेटर जकाँ सीखि गेलहुँ आओर आओर एगो चीज तऽ आओर छै जे कखनो भी गाड़ी जे सीखू तऽ ओ खाली जगहपर जे छै से सीखू किएकि सड़कपर अहाँ सिखबै तऽ जखन सिखल नहि रहबै तऽ अहाँके जे छै से आगाँ पिछाँके धिआन राखऽ पड़त कखनो ककरो केओ आगाँ पिछाँसँ आबि जाएत तऽ अहाँके ठोकि देत तऽ खतरा भऽ सकैए ताहि दुआरे खाली मैदान फील्ड जतऽ कतहु हेतै मतलब गामसँ साइडमे जे कोनो जमीनजथा हेतै खाली ताली ओहिमे जाकऽ जे छै से अहाँसभ जे छै से सीखू किएकि जीवन सबसँ बड़का चीज छिए बाइक तऽ आइ नहि काल्हि सिखिए जाएब लेकिन जीवन बचत तऽ कखनो अहाँ गाड़ी सीखि सकै छी ताहि दुआरे फील्ड जतऽ खाली हैत ततऽ अहाँसभ गाड़ी सीखब आओर गाड़ी सिखनाइ कोनो पैघ बात नहि छिए लेकिन लेकिन हमसभ तैओ मेहनति केलहुँ अपन सीख गेलहुँ आइ सब गाड़ी हमसब जे छै से चला सकै छी अपना हुनरपर